भारतारि सोलोंथाइनि बिथांखियाव जेंनाया गोबां मोगा मोगि जानानै दं जेरै गामि सिं सिं गोबां सोलोंथाइनि गोनांथि दं सोरबा फरायसालियानो गैया सोरनियावबा सोलोंथाइनि गोबां गोनांथि जेरै फोरोंगिरि फोरनिबो गोनांथि जायो गामि सिं सिंफ्राव माखासे फरायसालिफोरनिबो गोनांथि जायो जायनि गोनांथियाव गथ'साफोरा फरायसाफ्रा फरायफैनो गोबां गोबां सोहोरफ्राव थांनानै फरायहैनो हान्थिनो गोनां जायो जायनि थाखाय गोबां खस्थ' सहायनांगौ जायो बिमा बिफाफोराबो खाफालनि थैखौ गोलोमदैखौ थै दै खालामनानैबाबो गावनि फरायनाय फिसानि फरायनायखौ गोसो होसोबाबो गोजान गोजान जायगायाव फरायहोनांगौ जायो जायनि थाखाय गोबां गोबां खना खनला गामियाव माखासे फरायसालि आरो फोरोंगिरिनि गोनांथिया दङ जायनि जाउनाव फरायसाफोरा गोबां खस्थ' आरो जेंनाजों जुजिनांगौ जायो फरायसाफोरा माखासे समफ्राव फरायनो मोनि माखासे समफ्राव सोलोंथाइ लानो मोनैनि थाखाय गामि गामि खना खनला गामिफ्राव गोबां गामिफोराव जेंना सोमजिदों जायनि जाउनाव जाय गथ'साफोरा रोंग'थि दंमोन बेसोर गथ'फ्राबो सोलोंनो रोंगौथि खालामनो मोनाखै जायनि जाहोनाव फरायसालि फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा गोजान गोजानाव हान्थि नांगौ जायो जायनि जाउनाव गोबां गोरों गोरा फरायसाफोरा मेंनाय मेंनांगौ जायो जायनि बिमा बिफाफ्राबो होसो होसो गावनि फिसानि गोरों रोंनायनि थाखाय गोबां गोबां गोजान गोजान सोहोरफ्राव फोरोंहरनांगौ जायो गोबां गोनांसिन होनोब्ला गामि गामियाव न' बां मोनि गोरिब गुन्द्राफोरा सोलोंथाइ लानो मोनि स्कुल फोरोंगिरि गोयैनि थाखाय फराय फरायसाफ्रा गोरिब गुन्द्रानि फरायसाफोरा गोबां खस्थ' सहायनांगौ जायो जायनि थाखाय गामि गामि खना खनला खना खनला गामियाव फरायसा आरो फरायसालि आरो फोरोंगिरिनि गोनांथिया जोबोर गोनांथार जायनि थाखाय माखासे फरायसाफ्रा गोबां खस्थ' सहायनाङो जेरै गोरिब गुन्द्रानि फिसाफोरा गोरिबफोरनि फिसाफ्रा फोरों फरायनो मोनैयाव फरायसा फोरोंगिरि फरायसालि फोरोंगिरि मोनैयाव गोबां खस्थ' सहायनांदों जायनि थाखाय रोंगथि गोनां सुबुंफ्राबो गथ'फोराबो फरायसाफोराबो सोलोंथाइ मोनाखै जायनि थाखाय रोंगौथि गोनां सुबुं गथ'फोरा फोरोंनो फरायसालि गैयैनि जाउनाव जाम्बा जामथा जानांदों दानि जुगाव लेखा फरा रोंनाया गोबां गोनांथि जायनि जाउनाव लेखा फरा गोरों सुबुंफोरा बे मुलुगाव मान मोनो जायनि जाउनाव बे सुबुंफ्रा